जोंनि बर' समाजाव गावबुरा थायो लाथ गावबुरा थायो गामिनि गावबुरा थायो दा बिदिनो माबा मोनसे नांलाय खमलाय जायोबा गावबुरानो नाव दांनानै नालिस हैनाय जायो बेनिफ्राय मोनसे फोथारफ्राव थांनानै बिसार खालामनाय जायो साब्रि होलाय नांगौ जायो जेनेबा दायनिगिरिया एखस होबा जाय दायनिगिरि नङा बियो फनसास होनांगौ बे दायनिगिरि फास्स होबा बियो आरायस होनांगौ बिदि मानिनानै साब्रि होलायनांगौ बिदि जों बिसारखौ खुङो आरो ओमफ्राय दाया सोरनाव बांसिन मा जादों बिदिखौ सायख'नो थाखाय गावबुरा थायो सेक्रेतारि प्रेसिडेन्ट थायो बिसोरनि सायाव सोनारो दा बेफोरनो मोजाङै सायख'लायनानै समाडान खालामनानै होनो हायो आरो